हेल्लो सर हम शिकायत करै लए एलियै कि हमर गाम के माहौल थोड़ा खराब चलि रहल छै जानलियै बलहा सॅं आयल छी डिस्ट्रिक्ट सिपौल भय गेल हमर सर हॅं ठीक छै सर शिकायत ई करय एलियै कि हमरा गाँव के माहौल खराब छै गाँव घर के छै ने किछु लुच्चा लफंगा लड़का सब गांजा भांग दारू पी कऽ आओर चौराहे पर बैठ जाइ छै आओर जे हमर गाँव घर के बहन बौह बेटी जाइ छै ने ओकरा साथ जे साँझ कऽ छेड़खानी करै छै बाहर भीतर लऽ घुमै टहलै लऽ इएह समस्या बहुत छै तैं लय कऽ हमरा ई देख कऽ बहुत ही बेकारके गुस्सा आबै छै तब हम की कय सकबै हम गरीब आदमी छियै तै लय कऽ हम अहाँ के पास कम्प्लेन करय एलहुॅं हन तऽ सर हल करू करू एकर हॅं तऽ सर नहि सर देख कऽ हमरा रहले ने गेलै हन कोइ भी आवाज नहि उठेलकै तऽ हमरा आबय पड़ल एहिके लेल अहाँ सर देखियौ हमर फाइल करै छियै ठीके छै हॅं नाम जानै छियै सब छै दू चारि गो कऽ अच्छा अप्लीकेशन लिखय पड़तै ठीक छै सर अप्लीकेशन हम लिख दै छी हॅं ठीक छै आ सर ई जे छै दारू गाँजा भाँग बिकै छै तऽ इहो के लेल बन्द होबै के चाही कियै कि ई चीज के लेल कोइ तरह के व्यवहार बात नहि करै कभी ई चीज भी बन्द होइ के चाही जी नहि सर हमरा गाम मे भी किछु लोग एहन छै जे कि अपना गाम मे ही बेच रहल छै दब चीज काम काय कऽ हॅं जीऽ सर नहि एलै ने मगर आइ काल्हि के कोइ नहि कहि रहल छै ने देखै छियै आब कोइ ककरो सॅं मतलब राखै छै जेकरा पर पड़ै छै तऽ हम देखै छियै हम अपना आँखि सॅं आँखिक लेल देखलियै ने आ किछु लड़का एहन छै ने जे सोचै छै मारै के पीटै के मारि देतै ई कय देतै मडर कय देतै तै के लेल आब जे छै गेंग तऽ बनि गेल छलै जानलियै

हॅं तऽ सब के नहि सर हम तऽ एलियै ने तऽ हम एहिके लेल अयलहुॅं ने हमर जे छै एकर हल करू किये कि हमर गाँव के बहुत ई बहन बेटी हमर पढ़ै लऽ नहि जाइ छै डर सॅं बाहर भीतर जाइ छै तऽ रहै छियै हम कैसे जेबै पढ़ैके लेल के कहै छै अगर ओहन तरह के बात होइ छै ओकर पढ़ाई छूटि रहल छै बताबू

हाँ बात सही छै सर देखै नहि छियै आइ काल्हि के आदमी जागरूक नहि ने छै डर सं कोइ मतलब नहि राखै छै केकरो किछो कय दै छै बेथूथ कय दै छै ओकरा कोइ बोलबे नहि करै छै ककरो प्रति तऽ हमरा रहल नहि गेल तऽ हम अही के लेल अहाँ के पास एलहुॅं हन हमर जे हल करू आ हम अयलहुॅं ने हम रखै छी अहाँ हल करू